जी अगर बात अगर मेहनत की हो तो मैंने बहुत सफलता पूर्वक काम किया है जी मैं क्रिकेट का मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है क्रिकेट मैंने खेलना मैंने बचपन मैं महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली रविंद्र जडेजा को खेलते हुए देखा और मैं आगे बढ़ने के लिए उन से प्रेरणा लेता हूँ मैंने क्रिकेट को बहुत अलग महत्व दिया है जैसे मैं उनको देखता हूँ मैंने भी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की भारत को अलग लेवल में ले जाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है बहुत मेहनत करते करते मैंने रात रात रात भर जाग जाग कर मैंने बोलिंग बैट्समैन बैटिंग की प्रैक्टिस की है चार चार घंटे सात सात घंटे